साढ़े भारत देश च बड़े सारे ध्याह्र जेह्ड़े बनाए जंदे न खासकर जेह्के धार्मिक ध्याह्र ऐ उंदा साढ़े देश च बड़ा मैह्त्व ऐ

जिसलै साढ़े नराते आंदे जेह्ड़े कि साढ़े साल दे दो बार आंदे तेे लोग जेह्ड़े ऐ ओह् आस्सै पास्सै जिन्ने बी मन्दिर ऐ उद्दर जांदे दे बगाह्न दा आशिर्बाद लैंदे और एह् ध्यार जेह्ड़ा ऐ खुशी दा ध्यार मन्नेआं जंदा ऐ पूजा पाठ करदे लोग कन्नैं लोग मन्गरैं जंदे ते मेला बी जेह्ड़ा ऐ ओह् अयोयित कीता जंदा ऐ मन्दरैं च

और लोग जेह्ड़े ऐ ओह् सारे ध्रमें दे मिली जुलियै इस ध्याह्र गी बनांदे जगा जगा शबील लगदियां जगा जगा भण्डारे होंदे ते लोग ओह्दा बड़ा अन्द लैंदे इयां गै अस मुस्लमान दे ध्याह्र दी गल्ल करां ते जेह्ड़ा सारें कोला दा प्रसिध्द ध्याह्र ऐ मुस्लमानें दा ओह् ऐ ईद ते अस दिक्खनें होने अस अपने आस पास दे जेह्ड़े लोग ऐ ओह् सारे मठेआइयां लेईयै अस मुस्लमाने हुंदे घर जन्ने होने ईद मुबारख दिन्ने होने ते ओह् बी साढ़े घर आईयै साह्नू ईद दी भेंट दिंदे ते इयां गै अस सारे रली मिलियै अलग अलग ध्याह्र लोग बनाए जंदे साढ़े देश दी इयै खासियत ऐ कि साढ़ा जेह्ड़ा देश ऐ ओह् अलग अलग धर्में च अलग अलग वर्गें च जेह्ड़ा बंडे दा ऐ बट फिर बी साढ़े देश दी एकता ऐ कि जिन्ने बी लोग अस होने ऐं सारे इकदुए दे ध्यार च जेह्ड़ा ऐ रली मिलियै बनाने होने ऐं साढ़े च ओह् भेद भाव नी होंदा ऐ कि अस केह्ड़े धर्म दे ऐं केह्ड़ी जाती दे ऐं सारे लोग मिलियै इनैं ध्यारें दा अन्द लैंदे ते सुखे दा भागी बनदे